आंखौ गार्देनिंखौ हबि महरै लाहोनायनि जाहोनानो जाबाय उन्दैनिफ्रायनो जोंहा आइया बिबार गाइबोबाय थानायखौ नुनानै आं उन्दैनिफ्रायनो गाइनो सोलोंफादों आइजों बिदिनो आंबो जेब्ला आइया बिबार गायो अब्ला बिदिनो गाइफायो बिबार बागान साफा खालामो बिदिनो हाथाइ बाजाराव थांब्ला मोजां मोजां बिबार नुब्ला बायनानै लाबोयो गाइफैयो सोरहानावबा बेरायनो बा आलासिफोर जानो थांब्ला बिसोरनाव फुल बिबार नुयोब्ला गोसोआ लाबोनो लाबोनो गोसो जायो बिदिनो लाबोथावनाब्ला न'आव लाबोनानै गाइफैयो जोंहानि न'आव गोबां रोखोमनि बिबार दं गलाब बिबार जबा बिबार गेन्दायमालि बिदिनो गोबां मुंफोर दं मुंफोरखौ गोसोआव गैजोबा जाय बिबारफोरखौ नुनानै गोसोआ गोजोन्नाय मोनो गोबां रोखोमनि बिबार दं जायफोर बिबारफ्रा जिनै जिनै माहा जिनै माहा बिबार बारो आरो खायसे बिबारा द' दानल' द' दानल' बारो बिदिनो जों आं बिबार आंनि बिबार बागानाव गोबां रोखोमनि बिबारफोर दं जायफोर बिबारफोरा गोसोखौ नुयोब्ला गोजोनग्लाय होयो बिदिनो आं गासैबो बिबार गाइनांगौ दानि जुगाव गासिबो बिबार गायो बिदिनो बिबार गाइनायाबो मोनसे गोसोखौ गोजोन होयो बिबार गाइनानै लायोब्ला लांगोनायाव गोसोआ गोजोन मोनो जोंनि फुजा बिदिनो मन्दिर बिफोरावबो जों बिबारखौ होनानै गोसोखौ गोजोनग्लायनाय मोनो ओंखायनो बयबो बिबार गाइनांगौ बेनो आंनि थुलुंगा होनाय